हम हम हम व्यापारी बोल रहे हैं बोलिए जी अवेलेबल है मेरे पास जैसे देखो देखिए भिंडी हो गया कद्दू हो गया करेला हो गया झींगा हो गया लौकी हो गई खीरा हो गया बहुत सारी हैं ना आपको चाहिए कौन

मतलब ऐसे रेट तो है दस रुपये दस गाँच लीजिएगा तो सौ रुपये लगेंगे

यह देखिए कद्दू का लगेगा मतलब एक गाँछ दस रुपये पीस और भिंडी का लगेगा एक एक गाच पाँच रुपये

किसका देलेगा क्योंकि देखिए फोबी एक पौधा में एक ही फल देगा ठीक है तो वह वह तीन रुपये पीस पड़ेगा

पाँच पाँच साल चाहिए ना जितने देखिए जितना अलान परवल है जैसे लत्ती परवल हुए जैसे कद्दू करेला खीरा झींगा यह सब दस रुपये पीस पड़ेगा और में और भिंडी वाला पाँच और वह तीन ऐसे हो जाएगा आपको आठ सौ नौ सौ तक में हो जाएगा

तो हम कभी बोले कि आप मतलब आप आप मेरे पास नहीं आते हैं लेकिन भाई वही रेट दे कर दुनिया सब वही रेट चल रहा है अब हम कुछ मतलब इसमें इसका मतलब मतलब हम कि थोड़ा एक रुपया दो रुपये कमाने के चक्कर में हम अपना कस्टमर थोड़ी ख़राब कर देंगे